जीअं त मूंखे ॻाढ़े मिर्चु खाइणु सां एलर्जी थींदी आहे ऐं मूंखे हमेशह खाधो रधणु वक़्तु ॻाढ़े मिर्चु विझणु जो ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे ऐं हुन जे अलावा अॻरि मां थोरो बि ॻाढ़ो मिर्चु वधीक खाईंदी आहियां त मूंखे ऐसिडिटीअ जी तकलीफ़ पैदा थींदी आहे